हमर सभके एक बहुत ही यादगार यात्रा छलय हमसभ दादीमाँके सङ्गसभ भाइ बहिन चारि भाइ चारिटा बहिन आओर चारिटा भाइसभ मिलके एक वैनमऽ तारा स्थान लेल गेलहुँ ओतय दादी कोबला करने छथिन छागरके तऽ ओतय हमसभ गेल छलहुँ तऽ सभ भाय बहिन के सङ्ग तऽ रोमाञ्चक हेबे करतय तऽ ओतय रास्तामऽ हमसभ बहुत सारा म्यूजिक लगाकऽ पूरा फुल वोल्युममऽ गाबैत हँसैत बाजैत जाइ गेलहुँ आओर हमर सभकेँ ई अभी तकके सभसे जादा यादगार मोमेन्ट रहल हमसभ अभी तक ओकरा यादके कऽ इन्जॉय करैत छी आओर ओहिमऽ दादीमाँ के डाँट दादीमाँके डाँटसँ हमसभ बहुत ही हँसैत छलहुँ आओर दादीमाँकऽ डाँट हमरा सभके लिअ बहुत ही प्रिय छलय ओ यात्रा हमरा सभके हमेशा याद रहत जीवन भरि याद रहत किआकि ओ एतय रोमन रोमाञ्चके रहलै जे कहिओ बिसरि नहि सकैत छियै आओर सभ भाइ बहिनके साथ गेल छलहुँ यात्रामऽ आओर जाइके बाद माँ ताराके दर्शन भी आओर पूजा भी हमरा सभकऽ सौभाग्यसँ मिलल नीक जकाँ केलहुँ आध्यात्मिक रूपसँ भी यात्रा हमरा सभक बहुत याद रहत